हथोड़ाके उपयोग बहुत जादा करल जाइ छै जाहिसॅं की हथौड़ा सऽ मारय पर कोइ भी चीज के तोड़ि सकै छियै हथोड़ाके उपयोग घर मे प्रतिदिन कोनो ने कोनो काम मे आबि हि छै जैसेकि हथौड़ा से दिवाल मे कील ठोके कऽ लियऽ काम करै छियै लकड़ी तोड़े कऽ लिये छेनी पर हथौड़ा के काम करै छियै सबसे पहिले जब हम हथौड़ा किनले रहिये तऽ ओकर उपयोग दिवाल के तोड़े के लिये करलेल जैसेकि जब छत कऽ निर्माण होइ रहय तब हथौड़ा से पुराना दिवाल के तोड़ल गेल रहै हथौड़ा के उपयोग प्रतिदिन कोनो ने कोनो कारण से घर मे काम आबि हि जाइ छै